ہلو آپ روئل ہوٹل سے بول رہے ہیں میں نے آپ کے یہاں سے کھانا آڈر کیا تھا دراصل گھر میں مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے مجھے کھانا آڈر کرنا پڑا تو میں نے آپ کے یہاں سے بریانی قورمہ اور رومالی روٹی وغیرہ آڈر کیے تھے تو کافی لیٹ ہو گیا ہے اور ابھی تک کھانا گھر پہنچا نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اور کب تک آ جائے گا تو آپ نے کھانا ڈلیوری بوائے کے ہاتھوں بھیجوا دیا ہے لیکن وہ ابھی تک تو پہنچا نہیں ہے کیا آپ مجھے اس کا نمبر دے سکتے ہیں تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں اور اس کو بتا سکوں یا پھر اس سے پوچھ سکوں کہ کب تک آ سکتا ہے اور ہمیں کتنا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے